ہلو گڈ ایوننگ ہاں ہاں ٹھیک ہوں ہاں ہاں ہاں شیور شیور شیور ضرور جان سکتے ہیں ایکچولی ہمارے یہاں دہلی میں روہینی سیکٹر میں ہیں اس کے علاوہ آپ کا پنجابی باغ میں ہیں اسی طرح اور پیڑا گڑھی وغیرہ میں ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے سر کہ آپ نے ہم سے کانٹیکٹ کیا ہے تو آپ کو بہت ریزنیبل کاسٹ میں لینڈ مل جائیں گی اور بہت مناسب قیمت میں مل جائے گی آپ کو اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے جہاں بھی پلاٹنگ کی ہے زمین کی وہاں آپ کو پارکنگ کی سہولت موجود ہوگی اور واکنگ ڈسٹینس پہ میٹرو اسی طرح آپ کے بچے جو ہوں گے تو ان کے لیے اسکول وغیرہ پلے گراؤنڈ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی ہمارے آس پاس جی جی جی سر بالکل ملے گا سر آپ کو مطلب آپ کس اس سے ہیں کون سے رلے نہیں نہیں نہیں آپ مطلب ریلیجیس پلیس میں آپ کو مندر مسجد آپ کے مسجد کیا کیا چاہیے آپ کو ہاں مل جائے گا سر مل جائے گا آپ کو بالکل مسجد کے کریب ہم دلوا دیں گے سر فلیٹ نہیں دونوں دونوں دونوں جو ہمارا اصل کام ہے وہ تو لینڈ میں ہی ہی ڈیل کرتے ہیں لیکن فلیٹ وغیرہ بھی ہم لوگ اویلیبل کرواتے ہیں اور وہ بھی مناسب قیمت پہ لوگوں کو پروائڈ کراتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سر بالکل بالکل بالکل آپ یہ سب سے اچھی چیز ہے ہمارے اس کی کمپنی کی کہ آپ مطلب ففٹی تھاوزین ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور آپ کو جو لینڈ ایکوائر کرنا ہے وہ کیجیے اور اس کے بعد آپ پیمنٹ کرتے رہیے سر ہم ایک سے لے کر کے پانچ سال تک کی ارے ضرور سر وزٹ کیجیے موسٹ ویلکم آپ ضرور آئیے سر آپ جیسے لوگوں کی خدمت کر کے ہمیں اچھا فیل ہوگا اوکے